आं दंफां गायनायाव सजना बिफांखौ बिराद गोब्राब मोनो मानो होमब्ला गायब्लाबो गायब्लाबो थांजाया सजना बिफां गायनायाव आं एसे माबा होयो गोबोरखि होयो आरो माबा हेंग्रा हेंग्रा दुमथेना होयो दुमथेना होनानै दै होबाय थायो सम सम बेराद लाखिनोनो थान आरो थांहोनो थान आरो बिनिफ्राय थैहां थैहां थैहां थैहां जायो थांजानानै आरो थैहां थैहां जायो बै सजना बिफाङा जाहा थाहा जाथारा ना एखे माना मानि थायोना बिनिखायनो आरो ओरैबादि जोथोन लायो आङो बाफरे हासार माबा गोबोर हासार होयो हाखो गोजौ खोना होलाय लायो खोनानै आरो हेंग्रा दुमथेनानै लाखियो लाखिनानैहै दै होबाय थायो सम सम बिनिफ्राय

लाखैनो खुनुरुखुमै खुनुरुखुमैसो थांजाबोयो आरो थांजाबोनानै दा

थांजाबोनानै दा मा फांनै फांनै नामा थांजा होनो हादो ओरैबादि जोथोन लायो आङो हा होनानै गोबोर होनानै दै होबाय थायो हेंग्रा होयो बोरमा मोसौ जानो हायैनि बिनिफ्राय

थेवबो थांजाया थांजाया थैज्र'ज्र' जालाङो बे खुनुरुखुमै थांजा थांजानायसै फांनै माबाया माहोनो सजना बिफाङा इसिबां जानो मोजां मोनो फिथाइफोरखो जानो गोथाव मोनो बिनिखायनो थांजानो लुगैयो थांजानो लुगैयो थेवबो जोथोन लानाय हिसाबै एखे खुनुरुखुमै फांनै थांजाबाय आरो बिनि बिथोराव आरो लिसु बिफां लिसु बिफाङाबो एसे आङो बायना लाबोनानै गायफैबाय थायो लिसु बिफांखो मानोबा एखे थैलांबाय थायो थैलांबाय थायो बिनिफ्राय आरो दा आरो गायफायदो गायफैनानै दा गोबोर होदो आरो माबा हा जाबना होदो बेंग्रा होदो दुमथेना बिनिफ्राय दा लिसु बिफाङाबो खुनुरोखोमैहै थांजाबोदो आरो बिफां लाइफांखौ गायनायाव बेराद जोथोन लानांगौ जोथोन लायाब्ला थाल लायाब्ला मोजां माबाया जेनोबा थांजाबोआ मोजां जाबोआ सेहेरा जाबोया आरो बिनिखायनो बेवहाय हासारबो होनांगोन दैबो होबाय थानांगोन फुं फुंफोरावहा मोना मोना होनो हायाब्लाबो फुङाव होबाय माब्लाबा सम मोनाब्ला माखालिबा सम मोनाब्ला मोना फुङाव आनथा होनसै आरो आरो सम मोनब्लाथ' मोना मोनाबो होनोसै बे आरो दा लिसु बिफाङा बे फांसे थांजाबोदो फांसे थांजाबोदो लिसुआबो ओरैबादि जोथोन लायो आङो मानो होमब्ला बेराद मोजां मोनो आङो लिसु आरो सजना बिफांखो बिराद मोजां मोनो बिनिखायनो थांजागौब्ला थांजागौब्ला जागौब्ला जागौब्ला ओरैबायदि जोथोन लाना लानानै दा मोननैबो सजनायाबो थांजाबोबाय आरो लिसु बिफाङाबो थांजाबोबाय आरो ओमफ्राय थांजाबोनायखाय दा एसे गोसोखो गाहाम मोनदो माहाय गाहाम मोनदो आरोना थांजाबोनायखाय बिफां गायनाया जोथोन लायाब्ला थांजाया मोजां जोथोन लायाब्ला बिराद गोब्राब बिफां गायनाया बिराद जोथोन लानांगौ जि बिफाङानो गाया मानो आरो हासार दै होबाय थायाब्ला नायबाय थायाब्ला हेंग्रा हेंग्रि दुमना होआब्ला जाया आरो इनिखायनो दा जोथोन लानायखाय फांनैया एखे गोब्राबैनो दा माबाबाय आरो खुनुरुखुमै थांजाबोदो आंनिया जोंनारो